جب ہم بچپن میں پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو ہم کو بہت زیادہ پڑھنے کا شوق تھا جسے ہم آج بھی بہت زیادہ فیل کرتے محسوس کرتے اور ہم چاہتے تھے کہ کچھ بنیں عالِم بننے کا بہت ہی شوق تھا تو ہم عالِم بن گیا اور پڑھنے کے دوران میں ہم ہمارے ساتھیوں کا گروپ تھا اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہم لوگ کھیلتے تھے کھاتے تھے پیتے تھے ہنستے تھے ساتھ میں لنچ کرتے تھے یہ ساری یادیں ابھی بھی یاد کر کے بہت ہی اچھا سا لگتا ہے جو دوبارہ وہ لوٹ کر آنے والی نہیں ہے تو بچپن کی بہت ساری یادیں ایسی ہیں جیسے کہ پڑھنا ہُوا رسّی کودنا ہُوا ساتھ ساتھ سہیلیوں کے ساتھ ساتھ کھیلنا کودنا وہ ساری چیزیں ہمیں بہت یاد آتی ہیں اور اب اُس کو محسوس کرتے ہیں تو وہ دوبارہ لوٹ کے آنے والی نہیں ہے رہی بات عالِم بننے کا تو ہم عالِم بھی بن گئے اور ہم کو بہت اچھا لگتا ہے اور ہر وقت اِس چیز کو ہم یاد کرتے رہتے ہیں خاص کر کے اپنی سہیلیوں کی ساتھ کو یاد کرتے ہیں